हमारे यहाँ जैसे विंध्याचल है विंध्याचल बहुत माना जाना बहुत सुंदर मंदिर है हमारे यहाँ देवी मैया का मंदिर है विंध्याचल की माता के नाम से सब लोग जानते हैं बहुत काफ़ी काफ़ी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ तक देश विदेशों के भी लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं दर्शन कर दर्शन करते हैं वहाँ की शोभा ही कुछ निराली पड़ती है वहाँ गंगा घाट है गंगा घाट पर लोग स्नान करते हैं गंगा घाट पर स्नान करके सब लोग माता के दर्शन करते हैं माता के दर्शन करने के बाद वहाँ से निकलते हैं इतना सुंदर मतलब हर एक चीज़ों की दुकानें लगी रहती हैं होटल खाने पीने का ठहरने का मतलब शादी ब्याह हर एक चीज़ किया कराया जाता है शादियाँ होती हैं वहाँ पर यह जो जैसे मतलब अच्छे अच्छे घर के लोग भी वहाँ शादी करने आते हैं कि माता के धाम में शादी करेंगे तो ठीक रहेगा माता का आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से हम लोग दर्शन करते हैं वहाँ से दर्शन करते अष्टभुजी भी आते हैं अष्टभुजी माता का मंदिर है वहाँ पर हम लोग थोड़ी पहाड़ी पर पड़ता है वहाँ पर जाते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं माता का दर्शन करते हैं और उसके बाद कुछ मार्केट घूमते टहलते हैं बहुत सुन्दर दुकानें लगी रहती हैं बहुत सारे गाने वाले रहते हैं हम लोग गाना भी सुनते हैं इनाम भी देते हैं लोग और थोड़ा घूमते फिरते थोड़ा पार्क भी है घूमने याने कि देखने लायक है बहुत सुन्दर है मतलब थोड़ी बहुत वहाँ से पहाड़ी पर से देखो बहुत हरा भरा थोड़ा जंगल टाइप का दिखाई देता है और वहाँ से हम लोग दर्शन करके और उसके बाद काली खोह माँ के मंदिर जाते हैं काली खोह माँ का मंदिर है पुराना प्राचीन है हाँ प्राचीन मंदिर क्या है पत्थर काट काट कर मंदिर बना हुआ है खड़ी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर देखने पर लगता है कि माता का दर्शन कैसे करेंगे जाएंगे लेकिन अंदर चलते जाओ थोड़ी छोटी छोटी मतलब पत्थर काट के दीवारें का दरवाजा बना हुआ है लेकिन वहाँ का दर्शन करने कैसे दरवाजे के अंदर जाएंगे लेकिन जाने लगो तो ऐसा लगेगा कि दरवाजा कितना बड़ा हो गया माता का मंदिर है माता का मंदिर तो छोटा सा ही है ऊपर भी और बाजू में भी हवन कुंड बना है हवन कुंड में दर्शन करते हैं सब लोग देखते हैं हवन करते हैं देखते हैं खोह मतलब इतना बढ़िया बना हुआ है कि हम दर्शन करने के बाद दर्शन करते हैं दर्शन करने के बाद वहाँ से आते हैं तो वहाँ थोड़ा हरा भरा जंगल मतलब जैसे जंगल ओंगल टाइप बढ़िया लगता है अच्छा लगता है सब लोग देखते हैं घूमते हैं जानना चाहते हैं उसके बारे में तो जो जानना चाहते हैं तो हम लोग जान ओन कर वहाँ वहाँ से घूमते हैं घूम कर आते हैं और यहाँ पर जब वहाँ से आते हैं यहाँ माड़ा में आते हैं तो माड़े का किला है जो राजा साहब थे बहुत पराक्रमी थे उनका किला बना हुआ है वहाँ किला बना हुआ है तो किले के पास इतना सुंदर देखने लायक है तो बहुत पहरेदार लगे रहेते हैं वहाँ पर वाचमैन रहता है तो अगर जिसको जिसे देखना जाना रहता है वह देखता है तो टिकट लगते हैं ज़्यादातर के मतलब गर्मियों में लोग घूमने टहलने जादा आते हैं थोड़ा टाइम मिलता है बढ़िया से दर्शन ओर्सन करते हैं देखते हैं दर्शन क्या करेंगे ज़्यादातर के प्राचीन चीज़ें देखते हैं कि ऐसा भी हमारे पूर्वज लोग या राजा साहब हमारे देश के भी थे ऐसे इतना पराक्रमी भी थे इतना उनके पास चीज़ें थी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ वहाँ से घूमते हैं घूम कर उसके बाद है सीतामढ़ी आते हैं सीतामढ़ी गंगा उस पार में है गंगा उस पार में है सीतामढ़ी मंदिर जाते हैं सीता मैया जहाँ से सीता मैया और वहाँ सीता मैया का मंदिर है फव्वारा है बहुत सारी पार्किंग बनी हुई है बहुत सुन्दर देखने लायक जगह सीता माता का मंदिर है वहाँ सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है बहुत इमारते हैं हनुमान जी का इतना सुन्दर गेट बना है कि दस किलोमीटर दूर ऐसे दिखाई देता है इतने बड़ा बहुत ऊँचा हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पर सब परिक्रमा भी करते हैं परिक्रमा करके वहाँ पर एक सौ एक एक सौ इक्कीस इक्यावन इक्कीस ग्यारह जो भी चाहे वहाँ पर परिक्रमा करते हैं वहाँ दर्शन करते हैं घूमते हैं टहलते हैं बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं बहुत हरा भरा लगता है फव्वारा चलता रहता है वहाँ से देखो तो गंगा मैया इतनी बढ़िया दिखाई देती हैं कि देखने लायक लगता है वहाँ से देखते फिरते रहते थे देखते रहते हैं तो यह लगता है कि हाँ हम कोई जन्नत में आएँ हैं वहाँ से देखने के बाद हम लोग इलाहाबाद जाते हैं इलाहाबाद जैसे उधर लेटे हुए हनुमान जी हैं लेटे हुए हनुमान जी का मतलब माना जाना वहाँ के बंधुआ का हनुमान जी भी बोलते हैं उन्हें वहाँ पर काफ़ी लोग मुंडन मे भी जाते हैं और काफी निशाने भी चढ़ाई जाती हैं झंडा लगाया जाता है और सब यह सब हनुमान जी के दर्शन करते हैं वहाँ पर गंगा के किनारे है गंगा के किनारे घाट पर इतना बढ़िया गंगा मैया दिखाई देती हैं कि देखने लायक जगह है हमारे देशों के प्राचीन मंदिरे होती हैं प्राचीन किले हैं बहुतो किला तो बना हुआ है लेकिन किला पूरा नही बन पाया है वह तो खंडहर के नाम से मतलब थोड़ा खंडहर टाइप हो गया है खंडहर टाइप ओ हो गया है तो क्या देखेंगे खंडहर तो खंडहर ही लगता है लेकिन देखने लायक लगता है कि अगर बन गया होता तो काफ़ी सुन्दर था वहाँ उसके बाद हम आते हैं यहाँ यहाँ अपने यहाँ रामनगर धाम में आते हैं रामनगर धाम में बहुत प्राचीन मंदिर है जब से हम लोग हमारे पूर्वज लोग आए हैं वहाँ पर देवी मैया का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वहाँ महावीर पर आते हैं महाबीर पर हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है काफ़ी झूले बने हैं बच्चों को घूमने लायक बना है जगह बना हुआ है वहाँ पर घूमते टहलते हैं सब लोग बच्चे खेलते रहेते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के बाद बड़े हनुमान जी वहाँ पर ताकि महावीर के नाम से जाना जाता है उसके बाद हम लोग अपने गाँव में आ जाते हैं गाँव में आने के बाद यही लगता है कि गाँव में हम लोग आते हैं तो गाँव में हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर भी है हमारे पूर्वज लोग जब लोग हम लोग शादी करके आए थे तो पहले अपने घर पर नहीं गए थे पहले देवी मैया का आशीर्वाद लिए थे और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत प्राचीन मंदिर है ओ वहाँ पर हमारे गाँव में पहेले हम लोग माता के दर्शन करते हैं माता के आशीर्वाद लिए हैं उसके बाद हम लोग घर पर आए थे अपने घर पर पूजा पाठ कहीं भी पूजा पाठ करना होता है तो पहले अपनी गाँव के देवी मैया का दर्शन करते हैं दर्शन करने के बाद ही कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए नहीं माता नाराज हो जाती हैं और पूर्वज लोग भी बोलते हैं कि पिता जी लोग भी बोलते हैं कि पहले माँ का दर्शन नहीं किए हैं तो बाहर दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए पहले माँ का हम लोग दर्शन करते हैं हमारे गाँव में बहुत प्राचीनी मंदिर है हम लोग पिता जी के बहुत पहले पिता जी के पिता जी के ज़माने की ही मंदिर है वह भी ज़्यादा नहीं जानते उसके पहले की ही बहुत प्राचीन मंदिर है आज भी स्थित है हमारे यहाँ देवी मैया का मंदिर है बहुत माना जाना हुआ है हमेशा पूजा पाठ हमारे गाँव में होता रहता है यही यही है हमारे गाँव की मतलब प्रशंसा है जिसके बारे में हम लोग काफ़ी जानते रहते हैं बहुत अच्छा भी लगता है और इस समय तो मैया का मंदिर इतना सुन्दर बना हुआ है कि कि इतने में देखने में इतना सुन्दर लगता है कि लगता नहीं है कि हम लोग गाँव में हैं काफ़ी हरा भरा लगता है बहुत सारे झालर ओलर लगे रहते हैं माता का मंदिर सजा रहता है बाजा बजते रहते हैं इतना बढ़िया लगता है कि देखने में लगातार लगता है कि हम लोग माता के यहाँ आकर दर्सन कर रहे हैं माँ का आशीर्वाद ले रहे हैं इससे बड़ा भाग्यसाली हम लोग के सिवा कौन हो सकता है यह हमारे यहाँ के मंदिर और जो भी हमारा गया और जो भी ऐतिहासिक है हम लोग के यहाँ यही ऐतिहासिक मंदिर परम्पराएँ बनी हुई हैं आज भी जो भी नई शादियाँ होती हैं तो माँ के दर्शन के बिना अंदर नहीं जाते हैं घर में प्रवेश नहीं करते हैं हमारे बुजुर्ग वहाँ गाड़ी रोक देते हैं कहने माँ का पहले दर्शन करते हैं तब हम अपने घर लेकर जाएंगे जो भी माँ का आशीर्वाद लेता है उसकी और गृहस्थ जीवन अच्छे से बीतते रहती है वह आज भी देखने लायक है